हेलो आङो दा कक्राझारनिफ्राय कल खालामदों ओमफ्राय गुहाटीनिफ्राय आंनि साब्रैसो लोगो फैनो नागिरदों कक्राझारवहाय बिनि थाखाय केब बुक खालामनो कल खालामनाय जादोंमोन आं दा केबखौ माबा बरपेटा रड जों लाबोनो हागोन नामा माने जोंना कक्राझारमोन नालाय जायगाया ओमफ्रायो दा बिसोर साब्रै जागोन सानै हिन्जाव सानै हौवा ओमफ्राय बिसोरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाखादो दाइन से ब्रै ब्रै नै दाइन गु थाम लाथिख' ब्रै ओमफ्राय दामालाय बेसेबांथो भाराया गुवाहाटीनिफ्राय कक्राझारसिम बा रोजा बा रोजाखौनो फिक्स खालामबानो जाबाय